त्या पॅनाची ग्रिप बरी नासली तर तशें तें ऑनलायन दखयिल्लें तशें तें बिल्कूल नासलें आनी ताजे इंकूय बरें बरोवंक आख्खे बरें येनासलें कशें आनी ताजी ग्रिप बरी नासली